जी हेलो नमस्कार क्या आप टेलर की दुकान से बात कर रहे हैं आपकी दुकान का क्या नाम है मैं आर एस एम विद्या आश्रम स्कूल से बात कर रहा हूँ जी हमें अपने स्टूडेंट के लिए ड्रेस का ऑर्डर देना है मैम क्या आप स्कूल ड्रेस सिल आपके पास कितना एक्सपिरियन्स है मैम पंद्रह तेरा साल हो गया आप ऑर्डर पूरा कर तो देंगे न आपके पास क्वालिटी कौन कौन सी है कपड़ों की मैम नहीं मैम हमें हमें अपने पाँच सौ स्टूडेंटो के लिए ड्रेस का ऑर्डर देना है मैम आपको अक्टूबर तक देनी है मैम फ़र्स्ट से टेंथ तक के स्टूडेंट है मैम इसका चार्ज हमारे कुल मिला के पाँच सौ स्टूडेंट है इसमें से मैम तीन सौ पचास लड़के है हाँ और डेढ़ सौ लड़कियाँ हैं आप कपड़े हाँ हम साइज वगैरह आप लेने आएंगे एक बार तो स्कूल ज़्यादा हाइ कोस्ट का कपड़ा नहीं चाहिए मतलब मीडियम चाहिए जो लगभग एक साल आसानी से चल सके हमारी स्कूल परिहार नगर में है मैम अस्सी फूट रोड मेरा नाम शिवाजी है मैम

क्या मुझे फिर हाँ मैम हमें बेल्ट टाइ और सोक्स वगैरह भी चाहिए आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे मैम

आपके पास डिजाइनिंग के ऑप्शन तो होंगे न लोगो के लिए वगैरह नहीं थोड़ा

ओके मैम ठीक है ठीक है हाँ आप ऑर्डर हमारा ले मैं आपको ईमेल कर दूंगा एड्रैस